में तुंदे कन्नै टैकनालजी दी गल्ल करन लगी आं टैकनालजी बिच्च अस सोशल मीडिया जि'यां कि सोशल मीडिया आई जंदा असें सोशल मीडिया दे बारे च गल्ल करदे आं सोशल मीडिया च अस बड़े सारे ऐप यूस करदे आं जि'यां कि ब्हटसैप होई गै इंस्टा होई गेआ जां फेसबुक होई गेआ यूटयूब होई गेआ हून अस करदे आं गल्ल ब्हटसैप दी ब्हीटसैप दे जरिये हून अस इक दुए कन्नै गल्लां करी सकदे आं मतलब कि अपने अपने घर बैठियै जि'यां पैह्लें होंदा हा कि कबूतरे दे जरिये इक दुए कन्नै संपर्क करदे हे चिट्ठियां दे थ्रू अस संपर्क करदे हे पर हून जि'यां जनरेशन चेंज होई दी ऐ सानूं एह् फैसिलिटी मिली दी कि अस सोशल मीडिया यूस करी सकदे आं ते हां सोशल मीड़िया दे थ्रू अस इक दुए कन्नै अपनियां गल्लां करी सकदे आं कोई खुशी दी होई जां गम अस ओह् सब कुछ अस इक दुए कन्नै शेयर करी सकदे आं हून जि'यां कि ओह्दे बिच्च बी ब्हटसैप बिच्च बी अस कुछ ओह्दे लाभ बी होंदे ते कुछ हानी बी होंदे जि'यां कि लाभ होई गे असें इक दुए कन्नै स्हेई तरीके कन्नै गल्ल करी सकदे आं ते ओह्दे नुकसान एह् ऐ कि अस इक दुऐ कन्नै स्हेई तरीके कन्नै नेईं गल्ल करी सकदे मतलब बड़े सारें होंदा ऐ ठीक ऐ जि'यां कि हून अस गल्ल करदे आं यूटयूब दी गल्ल करदे आं यूटयूब बिच्च अस केह् करी कदे आं यूटयूब बिच्च अस जेह्ड़े बच्चे पढ़ी नेईं सकदे जेह्दी मां निं ऐ जेह्दा प्यो निं ऐ ओह् पढ़ी निं सकदा उस्सी पढ़नां उस्सी पढ़ने दा मन करदा ते उस्सी असें घर बैठियै गै यूटयूब दे जरिये पढ़ाई सकदे आं ओह् यूटयूब दे जरिये गै पढ़ी सकदा ऐ यूटयूब बिच्च बड़ी सारी जेह्ड़ी नॉलेज़ ऐ ओह् मिलदी ऐ ओह्दे जरिये अस पढ़ी सकदे आं घर बैठियै गै यूटयूब बिच्च बड़ी सारी नॉलेज़ बी होंदी ऐ जेह्ड़ी अस लेई सकदे आं ते यूटयूब दे बड़े सारे नुकसान बी होंदे न जेह्ड़े असैं जेह्ड़े सानूं नेईं लैने चाहिदे जि'यां कि ओह्दे होई गे केह् आखदे उस्सी जि'यां कि स्हेई होई गेआ कि पढ़ी सकदे आं ओह्दे उप्परा दा ते नुकसान होई गेआ ओह्दा कि सानूं सब कुछ मिलादा पर अस फिर बी गल्त सर्च करदे आं जां कुछ बी ओह् साढ़े बास्तै नुकसान ही होंदा हून जि'यां कि अस गल्ल करदे आं इंस्टा दी गल्ल करदे आं इंस्टा बिच्च बी अस इ'यै करी सकदे आं कि इक दुए गी वीडियो शेयर करी सकदे आं वीडियोस पाई सकदे आं अपनियां पोस्टां स्टोरियां फिर रीलां बगैरा ओह्दे पर अस वीडियो इक दुए दे थ्रू पजाई सकदे आं भेजी सकदे आं ओह्दे कन्नै साढ़े सोशल मीडिया जेह्ड़ा होंदा ऐ इंट्रस्ट बनदा ऐ सोशल मीडिया साढ़े बास्तै बौह्त जैदा फायदेमंद ऐ सोचेआ जाए ते पर कुछ लोग जेह्ड़े होंदे न ओह्दा गल्त इस्तेमाल बी करदे न गल्त जि'यां कि सानूं सारा कुछ मिला दा ऐ ओह्दे बिच्च स्हेई बी नॉलेज़ मिला दी ऐ पर कुछ बच्चे होंदे ऐ कि जेह्ड़े ओह्दा गल्त नुकसान करदे न गल्त मतलब कि जि'यां इक दुए गी गल्त फोटो भेजदे इक दुए कन्नै गल्त गल्लां करदे ते ओह् गल्त ही होंदियां ते स्हेई एह् ऐ कि असें उं'दे कोला दा स्हेई मतलब सिक्खी बी सकदे आं सोशल मीडिया दे थ्रू अस बड़ा कुछ सिक्खी सकदे आं जि'यां कि पढ़ी सकदे आं उत्थूं फिर अस गेम्स बगैरा बी खेली सकदे आं बड़े सारे चुटकले बगैरा बी होंदे सोशल मीडिया पर गेम्स बगैरा बी होंदियां अस एह् सब कुछ करी सकदे आं ते टैकनॉलजी साढ़े बास्ते बड़ी जैदा जरूरी ऐ अज्ज दी डेट च पैह्लें टैकनॉलजी नेईं ही ते बड़े सारे लोकें गी बड़े सारे नुकसान ओह् करने पौंदे हे मतलब कि बड़ी जैदा खराबी आंदी ही इक दुए कन्नै गल्ल करने च अस झक्कदे हे पर हून ऐ सोशल मीडिया दे थ्रू एह् सानूं फैसिलिटी होई गेदी ऐ कि अस अपने अपने घर बैठियै इक दुए कन्नै गल्ल करी सकदे आं जेह्दे बिच्च आई जंदा होर अस होर ऐप दी गल्ल करचै होर आई गेआ फेसबुक आई गेई ओह्दे पर बी अस इक दुए कन्नै फोटो शेयर करी सकदे आं इक दुए कन्नै गल्लां करी सकदे आं एह् सब होंदा